हैलो इलैक्ट्रिशन होर बोल्ला दे ओ मैं नम्बर लेआ हा कुदेआ अग्गुआं पिच्छुआं ते आक्खा दे बड़े स्हेई इलैक्ट्रिशन थुआढ़ा नांऽ चलदा इद्धर कनैक्शन देना हा इक ते तार तूर किन्नी लग्गनी ऐ होना कोई सौ मीटर तक गै होना ऐ ते तार बधिया केह्ड़ी कंपनी दी थुआढ़े स्हाब कन्नै चलो कोई निं इद्धर साढ़े इद्धर ते चलो दिक्खी लैओ जे रेट ठीक ऐ तां लेई जाएओ कोई शैल जेई बधिया

जी कोई निं ते तुस कदुं कुसलै आहो ते मजोटा मजाटा बी चाही दा होना ऐ कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ जी बाकी पैहें दी कोई टैंशन निं ऐ आई जाएओ तुस टैम दा ठीक ऐ